टिकरी दोकान सऽ आनै छियै कीनि कए कीनि कए आनै छियै दोकान सऽ तऽ मैदा मैदाके टिकरीके फेट कए सुज्जी मैदा फेट कए बनैली ओहिमे रिफाइन फेट कए खस्ता खस्ता खस्ता बनैली टिकरी पिरिकिया बना कए आ तब राखि देली राखि देली तब आलूके आ मटरके सब्जी बनैली ओहिमे करू तेल फोरन मसल्ला आर धऽ कऽ लहसुन पियाज मिरचाइ धऽ कऽ भुजि कऽ फ्राइ कैरिके काटि देली फेर रस देली रसमे दऽ के तब निकालि कए